म्हाका ल्हान आसतनाच्यान गाणें म्हणपाची खूब आवड आसा हांव आजूनय गाणें म्हणटा आनी हांव वेगळे वेगळे कडेन पर्फोर्म करता वेगळे वेगळे कडेन रिकोर्डिंग करता तर हांव एक गाणें तयार करपा खातीर सगळ्यांत पयली गोश्ट करता ती म्हणजे तें गाणें खूब फावटी आयकप तें गाणें खूब फावटी आयकल्या उपरांत आमी आपशींच तें गुण गुणपाक लागता खंय तरी आनी आमकां तें याद जावपाक लागता गाणें तर हें सगळ्यांत पयलीं कितें करप गाणें प्रिपेर करपाक तर तें म्हणजे तें गाणें खूब फावटी आयकप दीस रात तें गाणें आयकप ताणें आमकां ताचे शब्द जे आसात ते सुद्दां पाठ जातात मागीर तश्याच जॉनराची वेगळीं गाणी खंयचीं आसात तीं सोदून काडप आनी तें जें गाणें आसा जें आमी प्रिपेर करतात त्या गाण्यांत आपलें अशें कितें आमी आपूण तातूंत घालूंक शकतात आपली अशी हरकत तातूंत कितें घेवपाक शकतात हाचो विचार करचो पडटा आतां तें गाणें जर शास्त्रीय गाणें आसत जाल्यार ताचो राग खंयचो तो राग आयकून तो राग तयार करून त्या गाण्यांत आनी कितें बरें करूंक शकता तें गाणें म्हाजें अशें लोकांक दिसचें हाज्या खातीर हांव कितें करूंक शकता हाचो विचार सदांच करचो पडटा रॅकोर्डिंग करतना आमची आमच्या आवाजाक थंडी जावपाक जायना म्हणून खूब प्रिकोशन्स घेवचे पडटा जशें की गरम उदक पिवप आसत किंवा घसो जर आमचो खर्शेता जाल्यार ताका खडी साकर खावप आसत अशें खूब गोश्टी करच्यो पडटात जाणी आमचो आवाज सांबाळून उरतलो आनी आमचें रॅकोर्डिंग वा आमचो पर्फोमन्स बरो जातलो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात ज्यो लक्षांत दवरच्यो पडटात एखादे रिकोर्डिंग सॅशना पयलें एकादी पर्फोमन्सा पयलीं एका सिंगरान जाणें करून ताचो पर्फोमन्स शंबर टक्के बरो जातलो आनी तें रॅकोर्डिग सुद्दां शंबर टक्के बरें जावन लोकां पर्यंत पावून तें लोकांक खूब आवडटलें आनी त्या गाण्याक लागून लोकांक तुजी सदांच याद येवपाक जाय अशी एक छाप लोकांचेर मारून घेवपाक जाय सदांच